हाँ मुझे पाँच अंक पता है नौ हज़ार चार सौ दो लाख दस हज़ार पाँच सौ चार लाख दस हज़ार आठ सौ एक लाख अस्सी हज़ार दो सौ सात लाख अस्सी हज़ार पाँच सौ